फोंडा तालुक्यांत आमचो एक बारीकसो गांव थंयसर आमकां फक्त कदंबा बसीची आनी प्रायव्हेट बसींची सोय आसा तेय बी त्यो बसी टायमाच्यो आसा आनी ताका लागून आमकां खूब त्रास बी जाता एक एकदां जर आमकां कितें काम आसलें ते टायमार भायर सरपाक मेळना तेका लागून आमच्या कामा जे टायमार पावपाक जाय ते टायमार आमी पावंक शकना एक एकदां एक बस ना जाली जाल्यार चार पांच वरां रावपाक पडटा तेका लागून लोकांची खूब दिसपट्ट्या जिविताचेर खूब परिणाम जाता ट्रांसपोर्टेशन सारकें नाशिल्ल्या कारणान लोक सकाळीं कामाक वयता तेंकां सुद्दां खूब त्रास जाता ते टायमाचे बसीक रावचें पडटा आनी ती बस जर ना जाली जाल्यार मागीर कामार लेट पावपाची लेट पावता आनी ताच्या भायर आमकां आनी कसलीच सोय ना जशी की टॅक्सी फेरी रिक्षा तसली कसली सोय नाशिल्ल्या कारणान आमकां खूब त्रास जातात